بھارت میں ریاستی نقل و حمل کے معیار کا انحصار مختلف ریاستوں اور شہروں پر ہے بڑے شہروں جیسے دلی ممبئی بنگلور اور کولکاتہ میں عمومی طور پر معقول معیار کی بس سروس میٹرو سسٹمز اور ٹرینیں دستیاب ہیں لیکن چھوٹے شہروں اور اور دیہی علاقوں میں نقل و حمل کے معیار میں فرق ہو سکتا ہے جہاں تک سفر کے اخراجات کا تعلق ہے بھارت میں عوامی نقل و حمل عموماً سستا ہوتا ہے بس ٹرین اور میٹرو کے ٹکٹ عام طور پر کم قیمت ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کی دسترس میں ہوتے ہیں تاہم پرائیویٹ ٹیکسی اور کیب سروسز کے اخراجات زیادہ ہوسکتے ہیں لہٰذا بھارت میں سفر کرنا عمومی طور پر سستا ہوتا ہے خاص طور پر اگر آپ عوامی نقل و حمل کا استعمال کریں